बेचै केतारी मिलवला फैक्टरी दिऔ तऽ ओहि फैक्टरीमे सबलोक काम करतै तऽ चीनीवला मिल दिऔ चीनीके केतारी पेरल जाइ छै ओकर फैक्टरी दिऔ फैक्टरी खोलबै तबने गरीब लोक खटतै ओहिमे तबने लेबरसब जेतै खटैलए ओहि गाँवमे कतहु नहि छै फैक्टरी से जेतै लोक खटैलए रोजगार देबै तबने काम करैलए जेतै सबकिछु करतै तबने अथी गरीब लोक खेतै पितै आओर अहिठिना फैक्टरी आओर नहि छै गाँवमे देहातेमे नहि छै तऽ कतऽ सँ खटतै खेत पथारमे जाइ छै खटैलए जे होइ छै से खाइ छै नहि होइ छै तऽ नहि खाइ छै तऽ रोजगार देबै तबने सब खटतै फैक्टरी चीनी मिलवला केतारी पेरल जेतै शरबत बनतै शरबतके लोकके पिएतै तऽ कहै छै ईटाके चिमनी दिऔ ओसब ओहिमे बनतै तबने लोक ओहिमे जेतै लेबरसब तऽ काम करतै ईटाक चिमनीमे ईटा पाकतै ईटा ट्रैक्टर देतै ट्रैक्टरपर लोक जेतै लेबर सब जेतै आओर की कहै छै तबने सब लोक खटतै तबने ओकर बाल बच्चा सब खएतै पितै आओर एहि महिसी गाँवमे किछु नहि छै अहि महिसी गाँवमे फैक्टरी आओर किछु नहि छै नहि चीनीके मिल छै नहि अथीके छै तऽ कोना खटतै कोना रहतै ताहि दुआरे अथी कहै छी हमसब